भारत मैं सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट माना जाता है लोग इसे बड़े शौक से देखते हैं और सबसे प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह हैं